आबादारि गोख्रों आबादारि जानोब्ला जोङो गुबैयै ओ माने आबादखौ जोङो जेथ ओ जेथआवनो जेन'बा जोङो खोथियाखौ फोयो खोथियाखौ फोनानै जोङो जेन'बा आसार आसार मासाव जेन'बा अखानि दैजों जोङो गायो अखानि दैजों गायनानै जोङो जेन'बा ओ माइखौ गायो माइखौ गायखांनानै जोङो बुस्थु गायखां आरिखां गायखांनानै